सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं रहती है सरकारी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं रहता है कोई बिस्तर नहीं बिस्तरा भी बहुत गंदा रहता है बेड भी बहुत गंदगी से रखा रहता है सरकारी हॉस्पिटल बहुत गंदगी से रहता है मरीज़ लोग जाते हैं इसी तरह लिटाया जाता है सुलाए जाते हैं मरीज़ लोग को और इन्फेक्शन हो जा सकता है सरकारी हॉस्पिटल बहुत गंदे तरीके से रहता है उसमें मरीज़ लोग को बहुत गंदे तरीके से दवाई बाहरी लिख देते है अंदर से देते नहीं हैं अंदर से देते हैं तो कोई फायदा नहीं करता है इसीलिए बाहरी दवाई लिख देते हैं दवाई बाहरी लिख देते हैं तो बहुत महंगी मिलती है तो इसका कोई मतलब हुआ सरकारी हॉस्पिटल रहने के मतलब ये कोई गरीब रहेगा तो कहाँ से बाहर से दवाई खरीद सकता है एतना महंगी महंगी दवाई कहाँ से गरीब लाएगा किसान वाले गरीब कैसे कहाँ से खरीदेंगे बताइए आप ही बता सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल कोई मतलब नहीं है बहुत गंदगी से रहता है कोई लास्ट में हमारा भी खुद अपना हम करवाये थे नसबंदी का ऑपरेशन तो उसमें इसी तरह हमको छोड़ दिया गया था इसमें छोड़ दिया गया था आज डॉक्टर एक भी नहीं रहते हैं उसमें रात रात के समय हमारा ऑपरेशन हुआ था छोड़ दिया गया था उसी तरह हमको लेटा कर बेड पर सुला कर सब लोग हट गए थे ना नर्स थी ना डॉक्टर थे ना सुई देने वाला कोई थे ना दवा देने वाले कोई थे इसीलिए हम जानते खुद से भी हम जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं रहती है हमारा ऑपरेशन हुआ था बहुत तेज का उल्टी होने लगा हम सोचे कि अब हमारा जान नहीं बचेगा मेरे छोटा सा बच्चा था वो भी रोने लगा मेरे हसबैन्ड रोने लगे सब लोग रोने लगे इसीलिए हम सोचे कि सरकारी हॉस्पिटल में कान पकड़ रहे हैं आज के बाद कभी हम नहीं आएंगे सरकारी हॉस्पिटल में कोई जब सुविधा ही नहीं है तो इसमें जाने से क्या फायदा की सब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं कि सुविधा रहे दवाई सारा बाहरी लिख देते हैं सरकारी हॉस्पिटल में सारा दवाई बाहरी लिखने से बताइए गरीब जो लोग रहेंगे तो कहाँ से दवाई खरदेंगे आप बता सकते हैं जिसके पास पैसा रहेगा वो दवाई करेगा जिसके पास नहीं रहेगा उसका तो मृत्यु होना ही है जरूर होना है जिसके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है जिसके पास पैसा है बहुत कुछ है सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं रहती है ना सुई की ना दवाई की ना बिस्तर की ना बेड की ना ना पानी का कोई सुविधा नहीं रहता है पीने के लिए ना खाने के लिए सरकारी सरकारी हॉस्पिटल बहुत गंदगी सी रहता है सरकारी हॉस्पिटल में कोई जगह ही नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाओ चाहे अपने जाओ खुद जाओ तो कोई नहीं ध्यान नहीं देता है इसी तरह लावारिस की तरह पड़े रहते हैं सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल बहुत गंदगी तरीका से रहता है बच्चे को भी इंफेक्शन भी हो सकता है